नमस्ते जी हाँ हम मोबाइल का दुकान खोले हैं हाँ मोबाइल का दुकान हम खोले हैं हमारे खियाँ मोबाइल एक एक से बढ़िया बढ़िया मोबाइल है हाँ ओरिजनल कम्पनी वीवो जियो का खोले हैं और बहुत से कम्पनी का मोबाइल रखे हैं आप आप किस कम्पनी का मोबाइल लेना पसंद करेंगी तो जियो कम्पनी का तो पच्चीस हजार का पड़ जाएगा आपको

हाँ आइए आप हमारी दुकान पर पहले तो देखते हैं अगर आपको जो पसंद आए तो ले लीजिएगा और जो आप बोल रही हैं वो उस कम्पनी का भी हमारे पास है लेकिन वो पच्चीस हजार का पड़ेगा आप ले लीजिए जो आपको पसंद आए हाँ तो कब आप दुकान पर आ रही हैं

हमारा दुकान सुबह दस बजे खुलता है दस बजे दुकान खोल

अब बहोत सा बहुत सी कम्पनी का मोबाइल रखे हैं

हम लोन पर भी मोबाइल देते हैं दीदी हम लोन पर भी देते हैं

हम लोन पर भी देते हैं और कैस पर भी देते हैं मोबाइल आपको जैसा समझ में आए अगर आपके पास कैस हो तो कैस पर ले लीजिएगा और लोन पर लेना चाहे तो लोन पर भी ले लेंगी अगर

तो कब आप आ रही हैं हमारी दुकान पर अच्छा ये बताइए दीदी दीदी ये बताइए आपको सिर्फ जो कम्पनी बोली हैं कौन सा कम्पनी बोली हैं हाँ वीवो कम्पनी का आपको सिर्फ मोबाइल क्यों हाँ वीवो कम्पनी का आपको मोबाइल क्यों चाहिए और भी बहुत सी कंपनियाँ हैं जैसे जियो का एयरटेल का आएटेल का बहुत सी कंपनियाँ हैं आप जियो का सिर्फ क्यों लेना चाहती हैं अच्छा वीवो कम्पनी का अच्छा होता है

अच्छा तो इसलिए आपको वीवो कम्पनी का चाहिए चलिए ठीक है चलिए अच्छा ठीक है आप दुकान पर आइए ठीक है